موبائل فون کے آغاز سے اب تک کئی تبدیلیاں آئی ہیں آغاز میں موبائل فون صرف بات چیت کے لیے استعمال ہوتا تھا جبکہ آج کے دور میں یہ آپ کوئی پوری دنیا کا حساب رکھنے تصویر کھینچنے اور شوسل میڈیا استعمال کرنے کا ذریعہ بن چکا ہے تبدیلی کی دوسری بڑی بات ٹچ اسکرین کی آمد جو استعمال کرنے میں زیادہ آسانی فراہم کرتی ہے اب موبائل فون مزید سکون و منفرد خصوصیات بلوٹوتھ وائی فائی گیمس اور اپلیکیشن کی موجودگی کے ساتھ آتے ہیں جوکہ ان کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتے ہیں موبائل فون کی توازن بدل گئی ہے جبکہ ان کا طریقہ استعمال بھی تبدیل ہوا ہے پہلے کسٹمر کو صرف کال کرنے کی اجازت ہوتی تھی جبکہ آج کل آپ پیغامات بھیج سکتے ہیں ویڈیو کال کر سکتے ہیں ڈوک ڈاکومنٹس کو ذخیرہ کر سکتے ہیں اور ریسرچ کر سکتے ہیں پہلے کے موبائل فونس کی بیٹری زندگی بہت کم ہوتی تھی جس کی وجہ سے اکثر لوگ اپنے موبائل فون کو دن بھر میں کئی مر کئی بار ریچارج کرنا پڑتا تھا لیکن آج کے موبائل فونس کی بیٹری زندگی بہت بہتر اور ایک بار ریچارج کرنے سے آپ کو پورے دن کافی وقت تک کافی بیٹری ملتی ہے موبائل فون کی آمد سے آپ کی دسترس بڑھ گئی ہے آپ اپنے ایمیل اور کلینڈر نوٹس اور دیگر ڈیٹا کو ہمیشہ کے لیے فون میں ذخیرہ کر سکتے ہیں جو آپ کو زندگی کی مختلف شعبوں میں مدد فراہم کرتا ہے کچھ سال پہلے موبائل فون کی اشیا مثالیں مختصر تصاویر میں شامل ہوتی تھی لیکن آج کے موبائل فونس کی کیمرے کی معیار قدرتی ہیں جو واقعی زندگی کو حسنیت کے ساتھ ذخیرہ کرتی ہیں پہلے نیٹورک کنیکشن بہت کم آتا تھا سب سے پہلے ٹو جی آیا پھر اس کے بعد تھری جی آیا اب فور جی آیا اب ابھی فائیو جی آ رہا ہے جوکہ کنے نیٹورک کنیکشن کو بہت تیز بنا دے گا میں جیو کا سم استعمال کرتا ہوں اور منتھلی دو سو ننانوے روپئے کا ریچارج کرتا ہوں